हेलो सर नमस्कार पटना नहि जाएके छै पटनामे किछु आओर गाम दोसर गाम नहि छै पटने छै आओर गाम दोसर गाम तब तऽ गाम आओर अच्छा नहि ओहिसँ आओर अच्छा गाम ओहिसँ आओर उपर जाउ तऽ अच्छा गाममे आओर अच्छा गाम रहतै रहै तऽ उपर गाम तऽ ठीक ने रहतै ने पटना कोनो गाम भेलै ओ हमरालेल आओर घुमैलेल हमरा जाइके रहै ने घुमैलेल जाइके रहै ने वहाँपर गोलघर हइ ने हँ कतऽ दिल्ली दिल्ली दिल्लीमे कि हमरा आओर सबठी आओर कहू जा ने हँ कहबै तब ने

हँ वैशालिओ हँ भाइ अएलऽ पटनामे ने हइ गोलघर हँ हवाइअड्डा